जब हम कार्यस्थलमे रहै छी आओर कोनो काम हमरा समझमे नहि आबैया जेना कठिन लागैए तऽ हम ओ कामकेँ छोड़ै नहि छियै अपनासँ पैघ जे होइ छै ओकरासँ राय लेलहुँ पुछलहुँ कि केना हेतै आओर फेर अपनो अपन ओहिमे दिमाग लगेलहुँ सोचलहुँ की केना सुलझाएल जेतै एकबेर नहि हेतै दू बेर नहि हेतै तेसर बेर जरूर हेतै किआकि कामकेँ छोड़ना नहि चाही हमर ई सोच यऽ कि कामकेँ बार बार करैसँ जरूर भए जाइ छै जेना नचिकेताकेँ अगर बार बार पढ़ैसँ नचिकेता गेलै रहै तऽ सब कामके सोल्युशन मिलै रहै तहिना जे छै सबके जे छै अपन काम करना चाही आओर हम ओ कामके छोड़ै नहि छलिऐ चाहे ओ जेना हुअऽ चाहे हमर बड़ाके हेल्पसँ हुअऽ कि हमर करैसँ हुअऽ करऽ तऽ हमरे पड़तै केओ भी मार्गदर्शन दए सकै छै लेकिन खुद ही अपन काम करऽ पड़ै छै तैंँ कामकेँ छोड़ै नहि छियै ओ कामकेँ चाहे जेना हुअऽ करै जरूर छियै चाहे एकबेर हुअऽ दू बेर हुअऽ तीन बेर हुअऽ जेना हुअऽ लेकिन ओ कामकेँ हम पूरा जरूर करै छियै किआकि कामके पूरा करबै तबे आगाँ बढ़बै अगर छोड़ि देबै तऽ थोड़े आगाँ बढ़बै ओतै रहि जेबै